लिखणु वक़्तु मूंखे सभिनी खां वधीक शांति माहौल जी ज़रूरत हूंदी आहे इन करे सॼे ॾींहं में जॾहिं बि कुझु दिमाग़ में हिकु ॻाल्हि ईंदी आहे या कुझु दिलि खे छुहंदी आहे पोइ उन खे मां नोट करे छॾींदी आहियां पॉइंट वांगुरु ऐं पोइ जॾहिं मूंखे वक़्तु मिलंदो आहे त उन्हनि नुक़्तनि ते मां गहिराईअ सां सोचे करे ऐं उन खे कंहिं न कंहिं रचिना जो रूप ॾींदी आहियां मूंखे ऐं नियम सां डायरी या जर्नल लिखण जी आदत कोन्हे पर बसि जॾहिं कुझु सुझंदो आहे त कलम खणी वेही रहंदी आहियां ऐं पोइ उन मां जेको निकिरंदो आहे उहा कंहिं न कंहिं रचिना जो रूप हूंदो आहे मां घणो करे हिंदी भाषा में वधीक लिखंदी आहियां पर हिंदीअ खां सवाइ मां अंग्रेजी हिंदी अंग्रेजी सिंधी ऐं गुजरातीअ में बि थोरो घणो लिखंदी आहियां जॾहिं जॾहिं जीअं मौक़ो मिले ऐं जीअं सुझंदो आहे तीअं